हिते असांजे पासे में सिद्धिविनायक मंदरु आहे सिद्धिविनायक मंदर में गणपति बाबा विराजमान आहिनि ऐं असां हर मंगल ते हर मंगल ते सिद्धिविनायक मंदरु वेंदा आहियूं हर मंगल ते सिद्धिविनायक मंदर में भीड़ हूंदी आहे पर उते वञण सां असांखे जामु शांती मिलंदी आहे इन्हीअ करे ऐं असांजो विश्वासु आहे त असां हर मंगल ते सिद्धिविनायक मंदरु वेंदा आहियूं सिद्धिविनायक मंदर में वञण सां सां हुते मन जी इच्छा सभिनी जी पूरी थींदी आहे ईअं चयो वियो आहे त असांखे काई बि मन में इच्छा आहे ऐं असां अगरि सिद्धिविनायक मंदरु वञू था पंज दफ़ा वञण सां ई असांजी इच्छा पूरी थी वेंदी आहे